नगर पालिका पंचायत किन कार्यों में शामिल होती है वे करते क्या हैं नगर पालिका नगर पालिका वह शहर में होता है और नगर पालिका में समय पर पानी ए की सुविधा होती है समय पर बिजली मिलती है नगर पालिका में अच्छे अच्छे कार्ज सबसे पहले होते हैं नगर पालिका के लोग को जैसे पुनर्वास भी मिलता है तो उन्हें ज़्यादा मिलता है नगर पालिका एक शहर के तरह हो गया है वो टौन है नगर पालिका में जो भी सुविधा आता है पहले आता है पंचायत हमारी पंचायत हम जिस पंचायत में रहते हैं उस पंचायत में आत बिजली आती है तो आती है अगर गई तो गईले रह गई उसको फोन करना पड़ता है फिर आना फिर मिस्त्री आता है फिर ठीक करता है तब जा कर हम लोग को बिजली मिलती है रहती है तो ठीक है आ गई तो गई फिर आएगी घंटों बाद नगर पालिका में इस तरह कार्य नहीं होता है नगर पालिका के लोग समय से सब काम करते हैं इसलिए नगर पालिका में समय से बिजली पानी सब कुछ रहता है पंचायत में पंचायत के कार्यों में मुखिया रहते हैं सरपंच रहते हैं वार्ड सदस्य रहते हैं ये सब अपने अपने पंचायत के कार्य करते हैं हम लोग पंचायत पंचायत में पंचायती के तरह से काम होता है और नगर पालिका में शहर के तरह से पंचायत गाँव में होते हैं इनो पंचायत में सारा काम सबकी सहमति से होता है नगर पालिका में सब काम ब्लॉक से होता है पंचायत में भी ब्लॉक से होता है लेकिन नगर पालिका में समय से काम होता है और समय से सब आदमी सब सभी कार्य के लाभ उठा लेते हैं पंचायत में काम थोड़ा लेट से होता है पीछे से कार्य होता है पंचायत के काम के में बहुत लेट देर ओर लगता है देरी से कार्य होता है तो हम लोग पंचायत में ही हैं तो पंचायत के काम जैसे भी होता है हम कर लेते हैं तो करना तो पड़ता है क्योंकि रहते तो पंचायत में हैं तो इसी तरह पंचायत और नगर पालिका में किन कार्यों में शामिल होती हैं वे करते क्या हैं तो नगर पालिका में हर चीज की सुविधा है पंचायत में वी है तो थोड़ा देरी से उन्हें मँगाया जाता है उन्हें बुलाया जाता है उन्हें फोन किया जाता है तब जा कर वो पंचायत में कार्य होता है वो भी कितने दिनों के बाद आज शुरू किया तो महीनों हफ्तों लग जाता है नगर पालिका में नहीं नगर पालिका में सारा चीज सिसमेटिक ढंग से होता है